हमने जो मार्सल आर्ट प्रशिक्षण जो किया है वो हम लोग इस्कूल में जब थे तो एक कोच आए थे जो विदेश से कोच आए थे उन्होंने हमें उन्होंने हम लोगों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया वो जो हम लोग का प्रशिक्षण कार्यक्रम था वो हम लोग का पूरा पाँच महीने तक हम लोग का परिस प्ररिस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया जिसमें एक यादगार समय था कि एक इष्टेप जो जो पैर से इस्टेप किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कठिन स्टेप था लेकिन उन्होंने उनको बहुत ही बहुत कठिन इस्टेप को बहुत ही जल्दी हम लोगों को आसान तरीके से सिखा दिया है ये हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा यादगार समय था